पूजा करलासँ बहुत अच्छा लगैत छै मनके शान्ति मिलैत छै फूल फूल बेल पत्तर अक्षत मिसरी उसरी सब चढ़ाबैत छिऐ मंदिरमे जाइत छी आओर फूल अक्षत सब चढ़ाबैत छी केरा उरा बेलपत्तर जानकी मन्दिर भोला बाबाके मंदिर बजरङ्ग मन्दिर मन्दिरमे पूजा उजा जल ढारैत छी साँझमे दीप अगरबत्ती सब जराबैत छी साँझ देखाबैत छी तऽ मनके शान्ति मिलैत छै पूजा करनेके बादे केओ खाइत छी खाना मनके बहुत जे भ्रम अछि ओ सब हट जाइत छै नहि तऽ नहि पूजा करैत छी तऽ बहुत खोट मोट खोट मोट मन लगैत छै पूजा केला पर बहुत अच्छा लगैत छै पवित्र भी लगैत छै मन्दिरमे पूजा पूजा करके घरे आबैत छिऐ फिन माला जपैत छिऐ साँझमे साँझ बारैत छिऐ दीप अगरबत्ती सब फूल ओल सब चढ़ाबैत छिऐ सब मन्दिर अथी भोला बाबाके मन्दिरमे महावीर जीके मन्दिरमे कृष्ण मन्दिरमे सबमे जाइत छिऐ आओर पूजा करैत छिऐ फूल अक्षत बेल पत्तर केरा ओरा सब चढ़ाबैत छिऐ तऽ मनके शान्ति मिलैत छै घरमे अबैत छी तऽ खुशहाल रहैत छै सब खुशहाल रहैत छै आओर साँझ अगरबत्ती सब देखबैत छै कि घरमे खुश खुश खुशहाली रहए